आङो क्लास फाइभ सिक्सनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो रोंदों ओमफ्राय आङो जोंनि मामि ओमफ्रायो आब' बिसोरनिफाय रोंदों आरो जाति खुरमा खाथि खालानिफ्राय सोलोंनानै लादों आं संनायखौ मोजां मोनो मानो होनोब्ला संनायाव गोबां रोखोमनि फर्मुला थायो आरो संनायाव जोंनि मामि बाबाया फोरोङोबोमोन ओमफ्राय आङो फोर्स्ट ओंख्रि संजेननाया जादों साम'जों सबाइजों साम'जों सबाइजों जानो गोथाव मोनो मानो होनोब्ला साम'आ जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे डिस बेखौ बयबो बर'फोरा जायो ओमफ्राय बेनि अनगा गोबां ओंख्रिफोर संनो गोरों जेरै अनला दाउ थारुन ना सबाइजों साम'जों ओमफ्रायो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ संनो गोरों ओमफ्रायो संनायाव जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनो